वीडिओ गेम अभीके समयमे जे छै बहुत आगाँ बढ़ि रहल छै जे वीडिओ गेममे देखैलए मिल रहल छै अभीके आगाँके जे छै जनरेशन जे छै वीडिओ गेमके प्रति बहुत जागरूक छै आओर जहाँ तक छै हमहूँ सब बहुत बचपनमे हमरा सबके खेलैलए साँप सीढी वगैरह गेम रहै जे कि हमरा सब खेलै रहिए ओ सब समयमे तऽ फोन के व्यवस्था रहै नहि तऽ वीडिओ गेम गेमवला जे आबै रहै तऽ ओकरामे हमरा सब खेलैत रहिए जे ओकरामे रहै जे साँप सीढी रहै आओर कैण्डी क्रैश रहै आओर भी बहुत सारा गेम रहै जे कि खेलैलए आओर देखै लए मिललै हमरा सब खेललिए आओर बड़ा बढ़िआँ लागलै बड़ा मजा एलै तऽ अहाँ सबके ई कहब जे अहूँ सब एकबेर खेलकए देखू वीडिओ गेमके प्रति ओना अभी जे छै जनताके जागरूकता अभी बहुत बढ़ि गेल छै आओर देखैलए मिलै छै अभीके जनरेशन जे छै से पढ़ाइसँ ज्यादा वीडिओ गेमके तरफ जागरूक भए रहल छै उत्सुकता विद्यार्थीके अन्दर बहुत रहै छै वीडिओ गेम लऽ कऽ आओर अच्छा गेम ई छिए